आङो सानजौफुवाव माब्लाबा दालि सङो माब्लाबा लाइ अनला सङो आरो गोबां बिदिनो माब्लाबा लाफा लाइ मैद्रु आरो माब्लाबा खारै नारजि खारै लाइ अनलाखौ सिगां लाइखौ साफायै सुस्रानानै लाइखौ मोजाङै हानानै सारायाव खारै संख्रि होनानि रहायना लाग्रोनानै दै रहायनाया जाेबब्ला दै होनानै गोदौहोना लाग्रोबाय बेनिफ्राय नाखौ मोजाङै सुस्रानानै एवनानै गोदौनाय जायोब्ला नाखौ होनांगौ अनलायाव बेनिफ्राय बेखौ लाइ अनला होनबाय जेब्ला मोजाङै गोदौनाया जोबबा नाखौ मोजाङै एवना होबायथ' बेनिफ्राय मोजाङै गोदौहोनानै खांबाय आरो सबाइ अनलाया जाबाय बे आरो गुबुन मोनसे सबाइ अनला होनो बिखौ सबाइ अनला सङोब्ला सबाइखौ सोमनानै बिगुरखौ साफा खालामनानै दैयाव खारै संख्रि होनानै रुइहोना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय आरो बेदरफोर होयोब्ला बेदरफोरखौ एवनानै बेयाव खारै बि सबाइखौ रुइनायनि उनाव गोदौबाय थाबायथ' बियो ओमफ्राय बेदरखौ मोजाङै एवनानै मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवनानै सबाइ खारैयाव होनांगौ बिनिफ्राय अनला अन गुन्दैखौबो होबाय बेनिफ्राय मोजाङै गोदौबानो बेदरा मोनबानो खांना होबानो जाबाय बियो सबाइ अनला आरो ओमफ्राय जोंहा माब्लाबा बारिनि लाफा लाइफोरखौ मैद्रु रुनाय जायो बेयो बिखौ मैद्रु होनो लाइ लाफा बिफोरबायदि आरो गोथां मैगं बेखौ सुस्रानानै सारायाव मोजाङै रहायग्रोना लानानै दै होबाय मोजां रुइना होनानै दै होनानै गोदौबानो बियो जाबाय मोजाङै मैगंफोरा रुइबानो खांबाय बेखौ बुङो लाइ मैद्रु बा लाफा मैद्रु मैद्रु होनो आरो बिखौ ओमफ्राय बि जाबाय लाइ मैद्रु मोनसे थांबाय आरो माब्लाबा आलासिफोर फैब्ला न'वाव दालि संबाय बेदर संबाय ओमफ्राय मिरामिस संबाय दालि सङोब्ला फार्स्टआव थाव होबाय सारायाव थाव होनानै जिरा इसे होनानै बि फानलु पियासखौ होनानै बिनिफ्राय दालिखौ मोजाङै इसे अर खमाव एवनानै मोजाङै एवनानै दै होबाय गोदौ होबाय बिनिफ्राय रुइबानो जाबाय बे दालि दालि आलासि फैयोब्ला ओमफ्राय बेदरफोरखौ एवनाय बेदर बा ना बेफोरबायदि होयो आरो आलासि फैब्ला ओमफ्राय मिरामिस मोनसे आरो माब्लाबा हरफोराव जोङो बारा आदार जानाय जाया नालाय मिरामिस फाजा एसे एवनानै जायो आरो मिरामिस बा जेरै आलु फुल खफि बुद बिनिफ्राय मिक्सार खालामनानै एसे जायो ओमफ्राय जोंनिया बर' हारियाव दङ नाजों गोखैजों संनाय फान्थाव मोखि एरै नाखौ मोजाङै फ्राय खालामनानै लाग्रोनानै फान्थाव मोखिखौ मोजाङै हानानै मोजां पियाज फानलु होना एवनानै दै होनानै नाखौ ना एवना दोन्नायखौ ना एवना दोन्नायखौ फान्थाव मोखिनि रोसियाव गोदौ होफिनबाय आरो फिन बेफोरबायदिनो बर' संनाय खुरनाय दं आरो